अ औ औ औ आं बर'आनो माबालै नोंथां माबा आबादखोनो मावनोसै नामा ड्रागन आबादखोनो देग्लाय देग्लायनिफ्राय स्टार्टिं औ माथो ओनसोलफ्राव बिराद क्राइसिस माथो बे बुस्थुआ

मिथिनायाथ' मिथिया खिन्थु लोगो दङ आंहा बिखो सोंब्लानो जागोन बायदि मोनना लादों आङो जोंनो मात्र' खुन्थाफोरसो नांगोनथ' खुन्थाफोरल'सो नांगोन जोंनो औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ औ सोंना लानोसै ओमफ्राय गायगोनब्ला हाया नोंसिनिथिं दंना गैया ओरैनोलाय जायो मिलायब्लाथ' होखानांखागोन नङाब्लाथ' आर' औ औ जमा मावब्लाबो जेनेबा माबा मोनसेब्लाबोथ' होना लानांगोन ना उफाय गैखाया मावबाय जेब्ला होनानैब्लाबो लानांगोन जोङो मोजां मोजां औ औ औ औ अ औ औ औ औ औ औ औ औ

अ बुहुद खम बेखायनोथ' औ औ औ मोजाङानो आंबो बिखोनो नुनानैथ' नोंखौ फन खालामनाय जादों दा आंबो रौथायाव थांबाय थायो नाला बेखायनो आं नुनानै बेबायदि मोनसे सिन्था धारना खालामनाय जादों आरो बेखो मावब्ला जागोन नामालै होननानै

औ औ औ औ औ औ औ दे दे दे